हमरा कामेच्छा स्थान जाइमे बहुत अच्छा लागऽ है जाइ छियै वहाँ पूजा पाठ करैला हुवाँके माहौल भी बहुत अच्छा छै हुवाँके लोग भी बहुत अच्छा छै हुवाँके लोग बताए दै है की कहाँ दोकान है कहाँ की बिक्री होइ छै कहाँ मिठाइ बिक्री होइ छै कहाँ सिन्दूर बिक्री होइ छै सबचीजके सुविधा होइ छै अगर पूजा करै खातिर लोटा नहि ले जाइले तऽ वहाँ लोटा भी दै छै लोटा भी लैले प्रसादी भी किन लैले अच्छासँ खरीद उरीद के सबचीजके सुविधा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लागै है कामेच्छा स्थान जायमे वहाँ पूजा पाठ करैमे बहुत आनन्द आबै है पूजा पाठ बहुत अच्छासँ करैले बहुत अच्छा वहाँ घूमहोमे लागै है बहुत बड़ा फील्ड भी है बहुत अच्छासँ घुमैले पूजा पाठ करिके